पयलीं म्हाजे कडेन एक गाडी आशिल्ली गाडी साप्प बरी नाशिल्ली परत परत कामांक येताली मायलेज सुद्दा दिनासली बसपाक सुद्दां जागो ना भितर सिटां बी आख्खी बाद जाल्लीं चलोवपाक साप्प मजा येना आसली पयस सुद्दां वचपाक मेळना आसलें आनी खंय गेलो काय परत येवपाक त्रास जाताले ही गाडी हांव कोणाक सुचोवपाक सुद्दां शकना ही गाडी घेयनाका